हा मां वॉइस कॉल करणु ॾाढो पसंदि कंदो आहियां ऐं कॾहिं कॾहिं वीडियो कॉल बि असां कंदा रहंदा आहियूं ऐं हर रोज़ु असां पंहिंजो फोन ते समय व्यतीत कंदा रहंदा आहियूं ऐं वीडियो कॉल करण सां असांखे इंजॉय ॾाढो मिलंदो आहे ऐं वॉइस कॉल करण सां उन सां सॼे मोबाइल में बि आवाज़ु जाम क्लीयर ॿुधणु ईंदो आहे ऐं असां उन मोबाइल जे ज़रिए अलॻि अलॻि तरह सां कॉंफ्रेंस कॉल करे ॿ टे ग्रुप गॾु ॻाल्हाए सघंदा आहियूं ऐं पंहिंजो हालु अहवालु वठंदा आहियूं ऐं टाइमपास ॾाढो सुठो थींदो आहे रोज़ु फोन ते सुठियूं सुठियूं नयूं नयूं दोस्तनि सां ॻाल्हियूं कंदा रहंदा आहियूं